महाराष्ट्रा जा टे खां चारि वॾा वॾा ॾिण आहिनि दही हंडी गणपति नवरात्री इहे टई ज़ोरो शोरो सां समूहिक तरीक़े सां साझरा थींदो आहे कंहिं कंहिं माण्हू चंदो जमा करे सार्वजनिक गणपति दही हंडी ऐं नवरात्री कंदा आहिनि गणपति जो जेको यारहनि ॾींहनि जो आहे उहा महाराष्ट्रा खां शुरूआति थियो हुओ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक शुरू कियो हुओ ऐं हिन प्रोग्राम जे अंदरि यारहं ॾींहं पाठ पूॼा थींदा आहिनि सत्संग थींदा आहिनि कीर्तन थींदो आहे नाटक थींदा आहिनि गाना जो प्रोग्राम थींदो आहे काॾे काॾे हिंदी सिनेमा या मराठी सिनेमा शाम जो ॾेखारींदा आहिनि त इहो जाम महाराष्ट्रा जा चारि पंज ॾिण आहिनि ऐं हुन जे अंदरि आहे चेटीचंडु याने महाराष्ट्रा जे अंदरि हुन खे गुड़ी पड़वा चवंदा आहिनि सुबुह हिन जी प्रभात फेरी निकिरंदी आहे माण्हू पंहिंजे महाराष्ट्रा जा माण्हू पंहिंजे पोशाक में हूंदा आहिनि ऐं सॼो शहर जे अंदरि जॻहि जॻहि ते रांगोली कढंदा आहिनि